बायलां देवळा फुगडी घालतात तेन्ना नव्वारी कापड न्हेंसता आनी वेग वेगळी दागिने घालता जशे की हार मणी गोफ कांकण आनी नथ तशेंत दादले धनगर नाच करता तेन्ना पुडवें घालतात आनी कांबळ घेता बायलां कुणबी नाच करतात तेन्ना कुणबी लोक जशे साडी न्हेंसतात तशेंत न्हेंसत् फुलांची फाती माळटात आनी गळ्यान हार घालता नाकात नत घालता आनी भांगटिळो घालता बायलां दिवल्यांचो नाच करतात तेन्ना तीं नव्वारी कापड न्हेंसता आनी दिवल्या ल्या मात्यार दवरून नाचता दादले शिमगो खेळटा तेन तेनाचे कपडे बगळ्या रंगाचे आसता आनी ते लकले तकलेक फेटो बांदता ते वेगळे वेगळे वाड्याचे वापर करता जशे की शामेळ ताळ ढोल ताशा